औ आंनि सावगारिखौ आं ससियेल मिडिया आव फोसावो मानो होनोब्ला जोङो सावगारिफोरा जोंहा एखनबा फन फोरा गाज्रि जायोबा केमेरा फोरा गाज्रि जायोबा मोननो थांफिना बेनि थाखायनो जोङो आङो ससियेल मिडिया आव फोसावो जाहाथे जोङो मोनफिनो आरो जोङो देनांहाय बोरायबा बुरैबा नायफिननो थाखाय मेम'रिस बायदियै थानो थाखाय जोङो नायफिनो बेनि थाखाय ससियेल मिडिया आव हगारो आरो दानिया ससियेल मिडिया आव बिदिनि थाखायल' हगारा गोबां रां आर्जिनो हायो जेरै फेसबुक पेज बेबायदि ससियेल मिडिया आव जेरैहाय आंखौ मोजां मोननानै सोरबाया फल' खालामोबा वान के जायोबा मनिटाइज जायोबा बेफोरबायदिजों जोङो रां आर्जिनो हायो मुलाम्फा मोनो आरो जोङो बेल' नङा आरो जोङो गोबां सेयार खालामनो हायो जेरै ग्रुप बानायनानै हरनो हायो आरो जोङो बबेबा दखानफोरनि स्ट'र फोरनि गोदान गोदान ब्रेण्ड नि दख'नाफोर ओंखारनाय मानाय बेफोरबादिखौ जोङो सावगारि साफायनानै ससियेल मिडिया आव फोसावोबा जोङो बै दख'नाफोरखौ बयबो नुनानै फसायनानै जेरै दखानफ्राव अर्दार खालामो दख'नाफोरा बायजायो सेल जायो बेनिथाखाय जोङो ससियेल मिडिया आव केमेरा खेबनानै गावनि सावगारिखौ फोसावनाय जायो आरो बिजों जोङो रां आर्जिनो हायो गावनो नांगौखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदिखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो बेनिखायनो जोङो आङो ससियेल मिडिया आव फोसावो